अक्युरा एनएक्स ऑडी क्यू सेवेन ऑडी क्यू फायव बी एम डब्ल्यू त्री सिरीज बी एम डब्ल्यू फायव सिरीज बी एम डब्ल्यू सेवेन सिरीज कॅडलिक सी टी सी सिक्स दोडगे चॅलेंजर फरारी फोर एटी एट जी टी बी फरारी एफ एट ट्रिब्युटो फोर्ड एफ वान फिफ्टी फॉर्ट मस्टंग फोड एक्सप्लोर फॉड एस्केप महिंद्रा मारुती सुजुकी जी एम सी सेरा लँबोगिनी होंडा होंडा सी आर व्हींडा पायलट ह्युंडे हुंडे वॅन्यू युंडे साफी इनफिनिटी जगवार एटिगा इनोवा

हिरो होडा बलेरो जीप ग्रँड किया स्पोटेज लॅमोगिनी अवेंटर लॅक्सीस लिनकोन मस्दा त्री मस्दा सिक्स मर्सडीज बसडीज इ क्लास मर्सडीज एस क्लास मिनी कॉपर बुलेट रॉयल एनफिल्ड निसान एम एक्सा ओला रॅम वान फाय हंड्रेड रॅम टू थावजंड फाय हंड्रेड रेंज रोवर रेंज रवर स्पोर्ट रोल्स रॉयल्स सुबारू फॉरेस्टर टॅस्ला मॉडल टॅस्ला मॉडल त्री टाटा मोटर टयोटा टोयोटा कॅमरी टोयोटा करोला ऑडी टाटा फाय हंड्रेड टाटा स्प्लेंडर टाटा स्विफ्ट हाँडा क्लॅरिटी मारुती सुजुकी बलेनो वेन इनोवा सुमो वन ट्वेंटी टाटा सियरा वेगन इटर्स किया ऑडी लँबोगिनी फरारी बियोन मॅक्स स्विफ्ट थार स्प्लेंडर हिरो एक्टिवा जुपिटर प्लेजर फसिनो बुलेट केटीएम डिओ आर एक्स हंड्रेड निंजा एक्सेस मारुती यमहा पल्सर वान फिफ्टी वा वान एटी सायकल स्कूटर ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर टाटा सिरानू ऑडी इको वर्श